जेनेबा आङो बर' आंबो बर' होन्नानै सिनायमोनला आं बर' राव रायलायनांगोन आरो आंनि गान्नाय जोमनायाबो सिनायो दालाय आंनि मुंआवबो जेनेबा टाइटेलआवबो सिनायबाय आं जे बर' बेखौ आरो आमफ्राय जेनेबा रायलाय रावखौनो रायलायबायबा मोनसिखागोन बर' होन्नानै मोनसिखागोन आरो